डीलर दै छै चावल लेकिन बढ़िआँ चावल नहि दै छै सब सड़ल चावल दै छै डीलर खाइके लाएक नहि रहै छै मुर्गी बकरी खाइत छै चावल जेहन चावल दै छै गेहुँओ ओहिने सड़ल रहै छै रोड बनेलकै सरकार बड़ी बढ़िआँ करलकै नाला तऽ छै रोडके सङ्गे लगन नलो बनलै लेकिन डीलर बहुत खराप चावल दै छै राशन काटि लै छै नाम बलौक करि दै छै पढ़बैत छियै बाल बच्चा कऽ नओ किलासमे छै बड़का बेटा अबरी देतै मैट्रिकके परीक्षा हँ बकरी देलकै सोमी दुआरऽ सब कऽ जेकर जेकर गरीब छै हमरो आरके तऽ गरीबे छियै हमरा आरके नहि देलकै राशन दै छै बढ़िआँ राशन नहि दै छै ओहिमे काटियो लै छै इन्दिरा आवास बहुत लोककेँ मिललै बहुत लोककेँ नहि मिललै यतीमो बँञ्जरके पैसा लोक सबके मिललै हमरा आरके नहि मिललै बड़ी दिक्कत होइ छै सरकार मदद करैत छै दलाले सब खाइ जाइत छै आउ अहाँ सरकार बहुत किछु दै छै लोक कऽ लेकिन एतऽ तक पहुँचै लए नहि दै छै हमरा आरके इन्दरा आवास नहिएँ देलकै नाम आबै छै छाँटि दै छै

बुझू जे केना खाएल

तीन गो बेटी छै पढ़बैत छियै

लोक कऽ दै छै राशन तऽ बढ़िआँ राशन देतै तब ने लोक खयतै एहन राशन दै छै सड़ल नहि खाइ छै लोग एहन राशन कथी लए दै छै सरकार सरकार तऽ दै छै बढ़िआँ तब जे सब डीलर छै मुख मुख लोक छै ओसब राखि लै छै अपना खाइ छै बढ़िआँ पब्लिकके दै छै खराब सड़ल से सड़ल अरबा उसनो दै छै तऽ साफ भूसा खुद्दी मिलल राशन ओ खराब राशन दै छै सरकार केना खयतै लोग सरकार खयतै ओहन चावल ओहन गेहुँम पब्लिक लोग नहि छियै पब्लिको तऽ दने ने खाइत छै नहि दै छै बढ़िआँ ओत्ते छै तऽ ओहन सड़ल नहि दै है ओत्तेक सरकार ओत्तऽ कोन जमानाके चावल देखाएल तऽ निकालिके रखल रहैत छै सड़ल ओ पब्लिक कऽ बाँटि दै छै कोन जमानके गेहुँम रहै छै आधा करिआ आधा पत्थर गिट्टी मिलाएल ओ राशन दै छै पब्लिक कऽ खाइ लऽ डीलर सरकार कहैत छै बढ़िआँ दै छै अबिते अबिते खराब भऽ जाइत छै